सूर्यास्तके समय हमरा सभके सभसँ अच्छा लगैया कि जङ्गल आओर गाछी वृक्ष पेड़ पौधा है ओहिमे टहलेमे मन लगैया आओर जेहै न शरीर एकदम स्वस्थ रहैया आओर जहाँ तक कोशिश कयलीह कि जितना दूर जङ्गलमे दौड़लि तऽ शरीरके आओर फूर्ति भी है आओर नहि कोइ तरहके परेशानी नहि भेल आओर अच्छा सुहावन समय लगैया आओर सूर्यके ढललासँ हमरा सभके धूपके कमी भी रहैया आओर मन भी एकदम शान्त रहैया एहिसँ खूब घुमैके मन करैया